نو لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس ساٹھ لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ پینتالیس ہزار نو سو پچیس پانچ ہزار تین سو پچاس